हा हा दादी घणा ॾींहं थिया आहिनि तव्हां ख़रीदारी करण आया कोन आहियो ऐं ॿियो नयूं नयूं शयूं आयूं अथव हींअर बासणनि जे वेराएटीअ में त बराबरि बरोबरि हा भले ॿुधायो हा हा हा

बराबरि ॿियो पंहिंजो नयूं त अॼु कल्ह घणई इडली सांभर जा सांचा आहिनि तंहिं खां पोइ ए पंहिंजो ही वेराएटियूं नयूं नयूं ठहिण जा बि घणई आईटम अथव ऐं चु चकिलो वेलण चकिलो वेलण हा कुकर बि अथव सुठा सुठा नंढा वॾा सभु साईज़ुनि में हॉटपॉट ऐं ॿियो जेको तव्हां खे खपंदो अचो दुकान ते त तव्हां खे जेको बि वेराएटी हूंदी न त सभु ॾेखारे छॾींदासीं उन जे हिसाब सां मस्त शयूं मिलंदव असां वटि वाजिबी अघ में

हा हा हा हा हा हा

तओ तओ अथव तंहिं खां पोइ पकड़ अथव चाहिं दॿा दॿा रखण लाइ शयूं रखण लाइ नंढा वॾा सभु साईज़ुनि में अथव हा हा हिते जिते तव्हां जी साईज न हुजे उहा अचिजो वठणु भले ठीकु आहे न हा हा हा हा हल्का हा हा हा हा हा जेको वाजिबी हूंदो उहो ई लॻाईंदासीं हा हा हा हा बाज़ारि खां फ़ाइदो पए जीअं